मैं अपनी सात या आठ उम्र की साल में पहली बार गेंद बल्ला कार्यक्रम देखने गया था जिसमें मेरी भारतीय और ऑस्ट्रेलिया टीम का मैच था और उसमें विराट कोहली द्वारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया गया था जब से वो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी बन गए और मुझे भी छोटे से ही गेंद बल्ला खेलने बहुत पसंद है मैं भी एक खिलाड़ी बनना चाहता हूँ मेरी भी खिलाड़ी बनने के सपने है मेरे घर वाले भी कहते हैं कि तुम इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो फिर अपने इसी चीज को आगे बढ़ाओ और भी कई चीज और मेरे पास कुछ पसंदीदा बॉलर भी है और मैं छोटे से ही देखते आ रहा हूँ कि हमारे देश में क क्रिकेट बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत लोग इसे खेलना पसंद करते हैं भले ही हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है लेकिन भारत मैं क्रिकेट को हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट को महत्व देते हैं और लगभग हर बच्चे को ऐसे खेलना पसंद है